बच्चे लोग इस्कूल काहे नहीं जा रहे है कइयो बच्चे लोग इस्कूल काहे नहीं आ रहे हैं पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से इस्कूल में टीचर हम इसलिए न रखे हैं कि बच्चे लोग को पढ़ाई होगा तो बच्चे लोग आएँगे सही से

टाइट कीजिए गार्जियन लोग को पूछिए क्यों नहीं आ रहा बच्चे लोग

बच्चे लोग को बोलिए वह गार्जियन को बोला के लेकर आएगा काहे कि काहे नहीं आ रहा है इस्कूल में ध्यान देने के लिए ना मास्टर साब को रखे हुए हैं पढ़ाई ओढ़ाई कैसा चल रहा है अभी इस्कूल में अरे कस चीज़ का किलास चल चलता है ज़्यादा का चीज़ का किलास ज़्यादा चलता है अभी हिन्दी का उर्दू का इंग्लिस का बच्चे लोग को जितना आना चाहिए उतना बच्चे लोग नहीं आ रहा है और मास्टर साहब जितना है वे लोग आ रहा है कि नहीं